हैलो अंजी नमस्ते जी केह् हाल ऐ थुआढ़ा अच्छा होर केह् करा दे हे अच्छा अच्छा ओह् तुसें सुनेआ ओह् जेह्ड़े ऐहे उधमपुर आह्ले ओह् मड़ो फाह् लाइयै मरी गेदा ई बंदा पता निं केह् बमारी ही केह् टेंशन ही उसी किश पता गै निं लग्गेआ किश पता गै निं लग्गेआ असें आं सारे न उसी केह् बमारी ऐ सारे न ओह्दे पता निं केह् बमारी ही जां कुछ टेंशन होग मरी गेआ बेचारा आं ठाणे होर केह् करना भी जेह्ड़े बेचारे एह् नेह् मरन ते ते बाकियें गी ठाणे गै डकांदे ओह् ते भी केह् करना भी एह् सनाओ हां भी असें बी जाना पौंदा उत्थें आं रिश्तेदार गै न आं ओह्बी भी पुलिस मतलब जेह्ड़े ठाणे आह्लें लैते दा होना ओह्बी बड़े जेह्दा ओह् बॉडी ओह्दी आं उऐ गल्ल ऐ इंया पता निं केह् बमारी ही ओह्दी आं इंया पता गै निं चलेआ किश इंया खरा भला गै ऐहा आं इयै किश करना पौना आं उऐ ऐ भी केह् करना मरी गेआ बेचारा चलो दिक्खने आं जाना ते ऐ भी दिक्खने आं नेईं नेईं कोआरा गै ऐहा ऐहीं आं लाई गेआ दुक्ख बेचारा केह् करना आं चलो केह् करना भी जाना ते पौना गै असें आं आं चलो ठीक ऐ दिक्खने आं भी ठीक ऐ ठीक ऐ